हाँ बोलिए जी हाँ हाँ बोलिए ना हाँ हाँ हम मानिए ना हर एक सामान बनाते हैं आप आपको क्या चीज़ बनवाना है वह ऑर्डर दीजिए हाँ

हाँ हाँ खुद भी कार कारीगर है हम हाँ अपना भी काम करते हैं मतलब कि कारीगर लोग के समझ में नहीं आता है तो खुद हम आपको हम अपने भिड़ते हैं काम करने के लिए हाँ ज़रूर हो जाएगा आपको जैसा चाहिए जैसा क्वालिटी में जैसा लकड़ी चाहिए ज कौनसा डिजाइन अच्छा हो ओ हमको आप फ़ोटो भेज दीजिए हमारे मोबाईल पर आपको हाँ देखिए हमारे पास सभी लकड़ी है सिर्फ़ लकड़ी बोलिएगा आपको ओ ही लकड़ी हम देंगे हाँ आपके घर के लिए चाहिए ना

हम आपको सीसम का देंगे प्योर सारगिल का हाँ बोलें ना सीसों का देंगे उसमें आपको कहीं असरा देखने के लिए नहीं मिलेगा हाँ एकदम बहुत अच्छी क्वालिटी का सीसो का लकड़ी अब हमारे पास है अभी उसके लिए आपको हम बनाकर देंगे आप खाली ऑर्डर कीजिएगा उसके बाद हाँ

हाँ एक एक बार आप देकर देखिए हमको हाँ शिकायत का मौका कभी हम नहीं देंगे आपको ठीक हाँ हाँ ठीक ठीक है ठीक ठीक है ठीक ओके